اور آرٹ کے مختلف اقسام میں تربیت دینے والے بہت سارے ادارے ہیں جن میں بہت بڑا نام جی این ٹی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا ہے اس میں کئی قسم کی تعلیم تربیت دی جاتی ہے اور کئی قسم کی کورسز بھی ہیں جو آرٹ اور گیلری کے نام سے سکھائے جاتے ہیں